کسی کو اپنی تربیت اور ریس کی تیاری میں اور کو اچھا ریسن لینی چاہیے کیونکہ اس کے دوڑنے میں کوئی دقت نہ ہو وہ اچھی طرح سے دوڑ سکے دوڑ سکے اور اسپیڈ دوڑ سکے اور ہائڈریسن اچھی دینی چاہیے کیونکہ دوڑنے ٹائم میں اسے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اچھا سے دوڑ سکے وہ اور جلدی دوڑ سکے اور پھرتی رہے اور تندرست رہے اور اس کے بعد وہ دوڑ سکے کیونکہ اس ٹائم میں اگر اچھا کھانا ہائڈریشن نہیں دیں گے تو وہ دوڑ نہیں پائے گا اور نہیں دوڑ پانے کی وجہ سے اور وہ یہ ہو جائے گا اور اچھا ہایڈریسن لینا چاہیے اچھا ہائڈریسن لے کر کے ہی دوڑنا چاہیے تندرست رہتا ہے انسان اور دوڑ پاتا ہے اور دوڑنا کر کے ہی جانا چاہیے اس کو اور اس کے بعد اچھے ہائڈریسن اچھے خوراک لینا چاہیے میں اور دوڑنے میں ریس لینے میں اچھے ہونا چاہیے اور تربیت اچھی ہونی چاہیے ہائیڈریسن اچھی لینی چاہیے تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہائیڈریسن اچھی لینے کے بعد تندرست ہونا چاہیے اچھے سے اچھے ہائیڈریسن لینی چاہیے اچھے سے اچھے کھانا پینا کھانا چاہیے جس سے کہ ریس لگا سکے اور ریس جیت سکے اور اسے اچھے سے ہائیڈریسن کو کھانا چاہیے اور